जय झूलेलाल भाउ असां तव्हांखे रोटीअ जो ऑडर ॾिनो हो मटर पनीर गुलाब जामुन चाणो दाल ॿ भाॼियूं अञा ताईं उहा रोटी असां वटि पहुती नाहे करे असां कलाक में चयो मोकिलिओसीं पर कलाक में अञा ताईं रोटी आई नाहे असांजा महिमान इंतज़ारु करे रहिया आहिनि उ केतिरी देरि में मोकिलींदा कोशिशि करे प्लिस जल्दी मोकिलियो